हेल' हाय जाहा सरलपारायाव थांनायनि प्लेनिंआ अ थांगोन बोरै थांगोन ओमफ्राय बोरै माजों थांगोन माबाफोर अट'फोरजोंनो थांजागोन खोमा ना एसे खम थांगोन बारा मानसिबो गैखाया लोगोफोर गोजाखा नालाय

अ औ संनानै लांखानोसै अमा मैथा संनानै लांनोसै ओमफ्राय रुथि लांसै दे पेकिं खामनानै लांखानोसै लागोन गरम बोथोरावलाय कल्डड्रिंसआ बेनिफ्राय लांब्लाथ' माबा जालांगोन गरम जालांगोन हजोंहाय सरलपारा खाथियावहैनो माबा दंखायो नालाय दखान दंखायो नालाय बेनिफ्रायनो लांनो हागोन आरो अ अट'आवहाय बारा जेबो जानाय नोङा अट'आवहाय गोबानाय नोङा र' अट'जोंनो थांसै आठजोनसो जागोन र' आदजोनसो जागोन खोमा फैसाफोरखौ औ अट' भाराफोरखौहाय सोंनानै लानांसिगोन एसे बिसिबां बिसिबां खांनांगौ रायज्लायलायनोसै फैसा फैसा खांनायफोरखौ रायज्लायलायनोसै आरो अ जानाय लोंनायफोर बोरै बोरै खालामगोन थांनायफोरखौहाय औ ज' थाब्ला मोजां नालाय औ अ दे